हम अपने घर में तुलसी नीम एलोवेरा की पत्तियाँ लगाते हैं जैसे नीम का पेड़ होता है उस अगर दाँत में दर्द होता है या पेट उट में दर्द हो तो उसको वह पानी उबालकर हमलोग दाँत वाँत में धुलते हैं पी भी पीते भी हैं और दाँत दाँत नीम का दा दातुन को भी हमलोग करते हैं और जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं उसको चेहरे पर भी लगाया जाता है फ़ोड़ा फ़ुन्सी हो या फिर खाँसी हो सर्दी जुक़ाम वग़ैरह उसे काढ़े में भी चूरकर हमलोग पीते हैं उससे मतलब सर्दी खाँसी वह जो ठीक हो जाती है और एलोवेरा जो होता है हमारे चेहरे पर जो झुर्रियाँ वुर्रियाँ होती हैं उसे लगाने से चेहरा क्लीन होता है बाल जो ज़्यादा झड़ता है तो एलोवेरा लगाने से वह रुक जाता है और सिर में भी ठण्डक रहती है और हमारा हमें फ़ायदा भी होता है